हांवेंन स्टेनलेस स्टिलाचो एक तोप घेतलो जो एकदम बरो आयलो स्टिलाची आयदनां ही स्वस्त तर आसताच आनी खूब दीस चलतातूय तेंकां कळम बीन लागना बेगीन तशेंच तेंचें आमच्या शरिराक कांय अपाय जायना तशेंच तेणे आमच्या पृथ्वीक बी कांय त्रास जायना जरय आयदनां कितेंय जालें तर तें रिसायकल करून तें परत वापरपा जाता तशेंच तें हाताळपाक आनी वापरपाक सुद्दां सोंपें पडटा पडल्यार बी फुटनात साद्या उदकान धुवपा मेळटा तशेंच तें खिशाक सुद्दां परवडपी आसतात म्हारग नासतात तीं चड तशेंच एकदां खरेदी करतगेर तेंकां परत कांय करचें पडना तींच आयदनां धुवन कितलेके वर्सां वापरपा मेळटा तेतून गरम घातले म्हूण कांय जायना तशेंच थंड करपा फ्रिजीन दवरलें म्हणय कांय जायना ना स्टिलान कसलेंय रासायनीक रियेक्शन जावन तेतुंतले पदार्थाची चव वायट जावपाची शक्यता आसता स्टील हो प्लास्टिकाक एक ऑप्शन बरो आसा स्टील आयदनांन जायते आकार आनी जायतीं आयदनां मेळटात तशेंच स्टिलाचीं आयदनां बरोबर आयदन दवरपाची स्टँडां बीन सुद्दां मेळटात